महाराष्ट्र में कम करण जा घणई ज़रिया आहिन जीअं त पढ़ियल लिखियल माण्हूं नौकरी था कनि जिन खे हुनरु आहे उहे पंहिंजे हुनर जे लाइ दुकान खोले वेठा आहिनि ॻैरजूं ॾिसो टी वीयूं ठाहिणु अलॻि टी वी ॾिसो फ्रिजूंनि ठाहिण वारा फ्रिजूं ए सी ठाहिण वारा ए सीयूं वेठा ठाहिनि के माण्हूं फ्रुट था विकिणनि के भाॼियूं था विकिणनि भॻवान हर कंहिंखे हुनर ॾिनो आहे हुनर हुजे हर को पंहिंजो पंहिंजो धंधो करे थो अॼु कल्ह त माण्हूं ऑनलाइन ॿि घर में ई कम चालू करे वेठा आहिनि मोबाइल जे ज़रिए एॾो सुखु अची वियो आहे घर में सामान भरे ऑनलाइन वेठा विकिणनि कुर्तियूं ॾिसो चादरूं ॾिसो ब्लेंकेट ॾिसो के के त माण्हूं कुकिंग क्लास बि ऑनलाइन खोले वेठा आहिनि मोबाइल में ॾिसी वेठा खाधा सेखारिन माण्हूं घर वेठे वेठो सिखे ऐं करे के के वरी दुकाननि ते सभु खोले वेठा आहिनि के जिन खे हुनर आहे वॾी वॾी होटलियूं बि खोले वेठा आहिनि